जैसा कि आप तो जानते हैं कि हमें ऑनलाइन करने के लिए कितनी अच्छी सुविधा दी गई है और जिसमें हमें पचास प्रतिशत तक का डिस्काउंट भी मिलता है मतलब छूट मिलती है और हाँ मुझे एक्सपीरियंस है अपने फर्स्ट प्रोडक्ट का जो कि बहुत अच्छा है मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट में अपना स्कूल बैग मंगाया था जिसमें वह किसी भी प्रकार से कहीं भी फटा नहीं था उसकी चैनें बहुत अच्छी थीं उसकी जो स्पेस थी मतलब वो जो जगह थी जो जो बैग की चैन थी जो जगह थी मतलब बहुत ही अच्छा था जहाँ बोतल रखने की स्पेस रहती है और लैपटॉप रखने के लिए सीक्रेट स्पेस भी दिया गया था और एक सीक्रेट चैन भी थी जो कि बहुत अच्छी निकली है और उसका बैग का कलर भी बहुत अच्छा था नहीं तो कई बार होता है कि बैग का कलर सही नहीं रहता है वो अलग ही प्रकार का रहता है लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट मिला था उसमें बहुत ही अच्छा था और जो मतलब डिलेवरी डेट जब मैंने पार्सल आर्डर किया था उसकी डेट के लगभग एक हफ़्ते बाद ही आता है लेकिन मुझे डिलेवरी डेट के एक मुझे डिलेवरी डेट की दो दिन पहले ही रिसीव हो गया था और प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा था तो और आजकल ये बहुत अच्छा हो गया है कि हमें किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता हमें मोबाइल से ही ऑर्डर हम कर सकते हैं और हमें बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है और कई बार हमें पचास प्रतिशत तक की छूट भी मिलती है जो कि बहुत ही अच्छा है और ये है ये कम्पनी बहुत ही ठीक है हमको कहीं किसी भी प्रकार तरीके से जाना नहीं पड़ पड़ता और यह अच्छा एक्सपीरियंस हो है मुझे है कि मेरा जो प्रोडक्ट आया था बहुत ही अच्छा तो इसको इसको देख कर मैंने भी कई प्रोडक्ट मंगाए और वो मेरे बहुत ही अच्छे निकले हैं तो मंगा सकते हैं